यहाँ से बहुत दूर पड़ जाता है चकिया जाने में और दस मिनट का टाइम लगता है पर्ची बनाने में डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर लगता है चिल्लाने और मरीज को देखने में भी वो दिक्कत करने लगता है कि रुक जाओ गरीब मरीज देखती हैं हमको दिक्कत होता है ले जाने में और फग मेरे मम्मी पापा को भी दिक्कत होता है ले जाने में दूर पड़ता है डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि मैं नहीं भर्ती कर सकती हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ ले जाने में बड़ा दिक्कत होता है और और झेलना पड़ता है बहुत लेट में गाड़ी वाला आया है ले जाने में दिक्कत करता है पैसा बहुत माँग रहा था और दूसरी बात आज नहीं कल उनको बोला है ले जाने के लिए इसिम दिक्कत हो रहा है गाड़ी में बैठाने में और मेरे पापा का बहुत ज़्यादे तबियत खराब था इसीलिए पैरालाइसिस हो गया था मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे और इसीलिए दवाई दर्पण करते करते थक गए हैं फिर भी आराम नहीं हो रहा था बहुत मरीज एतना पैसा माँग रहे हैं कि मरीज के लिए इतना पैसा तो है नहीं हम कहाँ से करेंगे हम तो सोचते मेरे बगल में हॉस्पिटल बन जाए और क्या हम को कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं हम सोचते ना दूर से बढ़ियाँ है नगीच में रहेगा तो पास में भी दवा लेके काम कर सकते हैं और हम किसी से मदद माँगने के लिए कोशिश भी करते वो भी ने नकार देते हैं इसीलिए हमको सुरक्षित के लिए चाहिए और कुछ नहीं हम चाहते हैं कि मेरे माँ बाप सही सलामत रहें घर पर आएँ जाऍं इसीलिए और डॉक्टर भी बदतमीज़ी से बात करते हैं इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि मेरे माँ बाप को परेशानी दूर हो दूर हो जाऍं इसलिए कम से कम अच्छा से डॉक्टर बात करें अपॉइंटर लें हमसे बात करना चाहते हैं दवा दीजिए और कुछ नहीं मेरे माँ बाप को सलाह दीजिए कि ठीक हो जाएँ और भी हम नहीं चाहते हैं हमको बहुत दूर पड़ जाता है जाने के लिए कोशिश करते हैं जा नहीं पाते हैं और क्या इसलिए कि हमको बड़ा दूर पड़ जाता है वो भी चकियां जाना पड़ता है इसीलिए चन चकियां से दूर पड़ जाता है जाने में चकियां जैसे है मुगलसराय डॉक्टर जवाब दे देता है इसलिए दूसरे जगह का हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं बेड पर सुलाने के लिए बोलता है इसलिए और क्या चाहिए और कुछ नहीं इसलिए सामान डॉक्टर इतना महँगा महँगा पैसा माँगता है इसने इलाज करना पड़ता है तब वो ठीक हो जाना चाहिए